قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالا مال کیا ہے چلیے کچھ کا ذکر کرتے ہیں جیسے پاٹ کی کھیتی اور مکئی کی کھیتی اور اسی طرح مکھانا کی کھیتی پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کی سب سے بنیادی کھیتی تھی لیکن مکئی نے اس کو پیچھے کر دیا ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقے کے کئی گھروں کا میں کاروباری طور پر مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوطی ملتی ہے اسی طرح مکئی کی کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمایا وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے مکئی کے ذریعے بہت گھر آباد ہوتے ہیں اس کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مکھانے کی بات ہی الگ ہے پہلے لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مکھانا کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کے کاروبار سے بہت سارے گھر آباد ہیں خدا انہیں آباد رکھے